म्हाका हातीन करपाची वस्तू करपाची कला आसा आनी म्हाका त्यो खूब आवडटात हांव तरेकवारे तरेक भाशेचे वस्तू करता जावं कार्ड जावं वाती जावं फुलां करता आनी म्हज्या भुरग्यांकूय शिकयता आनी म्हज्या भुरग्यांनीय कार्ड करून म्हाज्या बड्डेयाक दिल्यात म्हाका फुलां करपाक चड आवडटात तशेंच

बॉडर्स कलर पॅन्स तरेक तरेकचे वस्तूचो वापर करता ते ते करपाक चड टायम लागता तस तशेंच चड तकली उजारची पडटा आनी कितें वेस्ट आसा ताचे हांव वापर करतां टिचर्स तशेंच म्हज्या भुरग्यांकूय शिकयतां म्हज्या भुरग्यांनी जावं टिचर्स डे ग्रॅण्डपॅरण्ट्स डे मदर्स डे जावं आनी कसलेय दीस आसात तांकां तांणी कार्डां करून दिल्यात आनी तशेंच म्हज्या शेजाऱ्यांक जावं सयऱ्यांक जावं कोणाचेय बड्डे ऑर कितें आसा जाल्यार हांव म्हज्या हातीन करून त्यो तांकां वस्तू दिता आनी तांकां खुशाल करता